हम अपन गाछी आर गाँवमे रोपल पौधा अपन गाँवमे रोपल पौधा घरके बगलमे लगाएल पौधा कि जखन ओ फूलै छै तऽ बहुत बढ़िआँ ओकर दृश्य रहैत छै मतलब ओ दृश देखैके बाद मन प्रसन्न भए जाइत छै पूरा प्रसन्न भए जाइत छै कि अपन लगाएल पौधा एतना सुन्दर भए गेलै इतना पैघ भए गेलै ओकर बाद ई पौधामे फल फूल देबऽ लागलै फल देबे लागलैए ई पौधा पैघ भए गेलै धीरे धीरे ओकरामे पानि दै छियै ओकर बाद धीरे धीरे ओ पैघ होइत छै तऽ ई चीज करऽ के बाद तब ओ चीज मे लागल फूलके देखैके बाद मन तऽ बहुत प्रसन्न रहैत छै आ ई चीज देखैत किआकि पौधा मतलब जीवन पौधा नहि छै तऽ जीवन नहि छै किआकि पौधासँ ही हमसब अपन भोजन प्राप्त करैत छी आ ओ चीज देखैत ओकरामे फूल सबसँ जादा प्यारा लागैत छै फूलके बाद ही ओ चीज फल प्राप्त होइत छै फूलसँ मक्खी अपन भोजन प्राप्त करैए तऽ ओकर बाद एखन फूल खास करके कोनो पौधा लगाबै छै ओकर फूल बहुत अच्छा लागैत छै